भारत में सभिनीनि खां वॾो त्योहारु ॾियारी मल्हाई वेंदो आहे ॾियारो ॾियारी ॾाढो वॾो त्योहार कहिलांईंदो आहे ॾियारीअ में असां सभ हिक ॿिए खां मिलंदा आहियूं पूॼा कंदा आहियूं लक्ष्मी माता रखंदा आहियूं औरि ॾीओ जलाईंदा आहियूं मतिलबु पूरो परिवारु कठो थी करे और पूॼा कंदा आहियूं उनखां पोइ फटाका वटाका फोड़ींदा आहियूं इन त्योहारनि में शुरू ॾाढनि ॾींहं पहिरियों खां इन त्योहार जी तयारियूं हलंदियूं आहिनि कलर वग़ैरह लॻंदा आहिनि घर जी साफ़ सफ़ाई थींदी आहे इन त्योहार खे ॾाढो वॾो कहलाइबो आहे हिनसां लॻो लॻ होली बि ॾाढी वॾी त्योहारु कहलाईंदो आहे होलीअ में बि असां हिक ॿिए खे क क कलर हणदा आहियूं असां पंहिंजे दरबार में बि वेंदा आहियूं गुरूअ सां खां बि कलर लॻाईंदा आहियूं औरि उहा बि ॾाढो वॾो त्योहारु मल्हायो वेंदो आहे औरि असां उन जे ॿिए ॾींहं ते भाई दूज कहिलाईंदो आहे होली औरि होलीअ ते हिक ॿिए जी जेतिरियूं बि सभ हिक ॿिए सां जेतिरियूं ॿि बुराइयूं हूंदियू आहिनि सभिनीनि खे ख़तम करे हिक ॿिए खे कलर लॻाए करे औरि मतिलब जो घुलजी मिलजी करे रहंदा आहियूं